डांस केवल हिकु डांस कोने अॼुकल्ह डांस बि अलॻि अलॻि तरीक़े जा थींदा आहिनि जंहिं में माण्हू जॾहिं डांस कंदो आहे त केवल हू डांस न कंदो आहे हू ख़ुशी पंहिंजी बयां कंदो आहे इलाही ॼणा हूंदा आहिनि जेको पंहिंजो अधु गुस्सो या अधु पंहिंजी फ़रस्ट्रेशन जेकी बि हूंदी अथनि उन्हनि सभिनी खे कढण लाइ उहो जिनि डांस वांस करे पंहिंजे एक्स्प्रेशन सां पंहिंजे डांस जे स्टेप्स सां या पंहिंजे मतलबु डांस जे तरीक़े सां हू पंहिंजे अंदरि जे शयुनि खे ॿाहिरि कढण जी कोशिश कंदा आहिनि लाइ इलाही अहिड़ियूं छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि या छोकिरा हूंदा आहिनि जेके डांस इलाही ज़्यादा पसंदि हूंदी अथनि पर उन्हनि जे परिवार वारा हुननि जे खिलाफ़ु हूंदा अथनि त हिन लाइ हू हुन शइ खे जे डांस जे तरीक़े सां ई अभिव्यकत करण जी पाणि हूअं कोशिश कंदा आहिनि